ہماری دہلی میں کئی جماعتیں ہیں جو سیاسی بڑی جماعتیں ہیں جیسے بی جے پی ہے کانگریس ہے عام آدمی پارٹی ہے فی الحال عاد عام آدمی پارٹی ہے بہت اچھے کام کر رہی ہے اچھے نظریات ہیں جیسے محلے در محلے میں محلہ کلنک کلینک کھول دیے ہیں اور جیسے بھیڑ بھاڑ کے علاقے ہیں جہاں پہ فلائی اوور کی ضرورت تھی وہاں پر فلائی اوور بھی بنوا دیے ہیں بہت ساری سہولتیں دے دیں جیسے گاڑی بہت ساری چلا دی بسیں بہت ساری چلا دیں اور بہت اچھی سوودھا دے رہی ہے ہمارے علاقے کو ہماری دہلی کی سرکار